बर्तन धोने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कुछ कठिन प्रक्रिया नहीं हैं जैसे की जो तैलीय बर्तन होते हैं बहुत ज़्यादा मशक्कत उसमें नहीं लगती जैसे साधारण बर्तन धोते हैं वैसे ही तैलीय बर्तन भी धुल जाते हैं बस अंतर इतना सा है कि जो साधारण बर्तन होते हैं वो एक साबुन में एक बार में धुल जाते हैं ज़्यादा उनको साफ नहीं करना पड़ता है हाथों को ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता और तैलीय बर्तन जो होते हैं उनको तीन से चार बार साबुन लगा के अच्छे से जूने की सहायता से रगड़ना पड़ता है और फिर वह धुल जाते हैं थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन कुछ जो प्रक्रिया है इसकी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है बर्तनों पर साबुन लगा के जूने की सहायता से और पानी से उसको धो देते हैं और बर्तन साफ हो जातें हैं